काणकोण जिल्ल्यांत जर पयल्या आमच्या थिंगां एकूच हॉस्पिटल हें काणकोण आसा आनी ज्या टायमाचेर कोविड आशिल्लो त्या टायमाचेर तें कितें जे नियम आशिल्ले तें तशे पळोवंक गेल्यार डॉक्टराक किंवां नर्सिंक तेंका खबर आशिल्ली पूण तीं आनी लोकाक जी गायडलायन म्हणजे लोका सांगलें की डिस्टन्स पाळा मास्क घालां अशें यें जें आसा तें खूब त्यानी आमकां म्हणजे लोकांक जे हॉस्पिटलांत वचणारे लोक तेमी खूब लोकांक सांबाळ्ळो आनी ज्या टायमाचेर तपासणी जी आसा तिवूय बी टायमाचेरय केल्ली आसा आनी हॉस्पिटलान बरें काम केल्लें आसा आनी बरें काम केलें म्हणून जें आसा तर कोविडाच्या टायमाचेर जे डॉक्टरांनी लोकांक सांगता तशें लोक रावलें आनी हितूंतल्यान आमी बरें तो जो कोविडाचो काळ जो आसा आमी काडपाक शकलें